शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए डिजिटल चीज़ों का उपयोग करना जरूरी है वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में यह परिवर्तन हुआ है कि बच्चे व अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा तकनीकी रूप में भी आगे बढ़े और तकनीकी रूप में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा में शिक्षकों को भी स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और इनके लिए इनका विशेष प्रशिक्षण रखना चाहिए ताकि शिक्षकों को भी स्कूलो में पढ़ाने के लिए उन चीज़ों का उपयोग करने व उनके उपकरण संबंधी जानकारी हो और जिससे कि यह परिवर्तन किया जा सके कि हम एल बी एफ पद्धति यानी कि लर्न बाय फन पद्धति का उपयोग करके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें